اس زبان کی بہت ساری علاقائی بولیاں ہیں جیسے دکنی بولی پنجابی بولی اور لکھنوی بولی اور دلّّی کے علاقوں میں بولی جانی والی بولی جو اپنے اپنے علاقوں میں بولی جاتی ہے میں نے دلّی کی علاقائی بولی سیکھی اور استعمال کی ہے جو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں